संनाय खावनायावथ' गोबां थाइम लायो समाय लायो बबेबा ओंख्रिया गोबाव लायो आरो अबेबा संनाया थाबसिन जायो दावदै दावदै भाजा आलु भाजा मेगि संनायफ्रा खम खम समायावनो जायो आरो गोबां समय लानाय ओंख्रिफोर दं जेरै अनला नार्जि साम' सबाय साम' दाननायावबो गोबां थाइम लायो जिरनांगौ फुनांगौ जायो आरो सबायखौबो रुनांगौ थाइम लायो गोबाव जायो बेफोरखौ संनायाव आरो नाफोरबो होयोबा नाफोरखौबो सायनाय एवनायाव गोबां थाइम लायो बेफोर गोबाव ओंखाम ओंख्रि संनायफोरखौ आं बांद्राय मोजां मोना आङो थाब जानाय ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो जेरै आलु भाजा दावदै भाजा भाजाफोर आरो ओंख्रि जहल दालिफोर आलुफोरखौ मोजां मोनो दसेनो जायो नालाय बिसोरो आरो आङो गोबावसिन समय लाग्रा जामुङानो आङो नार्जि अनला सबायफोरखौ मोनो बिसोरो गोबाव थाइम गोबाव समय लायो आरो ओंखायनो बिफोरो ओंख्रिफ्रा गोबावजों जानायखाय बिसोरो गोबाव थाइम लाग्रा जामुं